ठीक है गाड़ी घोड़ा है तो कहीं जाते हैं समस्तीपुर जाते हैं तो किसी आदमी तीस रुपया भी ले लेते हैं किसी चालीस भी लेते हैं और वहाँ से आते हैं तो फिर कोई ज़्यादा ले लेते हैं कोई काम ले लेते हैं गाड़ी घोड़ा टर बच गए ट्रेन ट्रेन में भी टिकट है और अथी यह वाला का इसप्रेस गाड़ी को से अथी काठगोदाम को अखनि चालीस रुपया है किराया हैं और उस वही समय में बीस रुपया किराया था त ज़्यादा है महँगाई तो बढ़ गए हाँ अब कहीं जैसे पूसे जाना है चालीस रुपया लेते हैं किसी आदमी तीस रुपया लेते हैं यही में तो टैम अब पैसा त ज्यादे है कहैं कोनो कम लेते हैं कोई ज़्यादा लेते हैं जितना गाड़ी घोड़ा हो गए उतना किराया महँगी हो गई बढ़ गए गाड़ी घोड़ा को कितना गाड़ी घोड़ा पहले तो दो तीन बस चल रहे थे अभी तस भैर दिन अब पचास बस चल रहें हैं रोड में जब भी कमी है ज्यादा महँगाई हो गया रूपया ज़्यादा ले ले रहे अब इतना दूर आए हैं साठ रुपया लग गए हैं और देखिए कितना महँगाई गाड़ी घोड़ा को हो गए जितने गाड़ी है उतने महँगाई हो गए ट्रेन में भी अब ज़्यादा किराया है पहले दो सौ अस्सी थे अब तीन सौ चालीस पचास एक एक हज़ार का टिकट है बाहर के अब जैसे राजस्थान गए दिल्ली गए सात सौ पड़ जाते हैं एक आदमी के बर देखो तो महँगाई तो बढ़ गए आर पैसे भी बढ़ गए पहले त बाला तो बात है नहीं जे कम टिकट पैसे लेते हैं अब तो ज़्यादा पैसे हैं बस गाड़ी में ज़्यादा पैसा हैं कहीं तीस लेते हैं कहीं पचास लेते हैं कही साइठो लेते हैं और इतने महा जितने गाड़ी घोड़ा बढ़ गए इतने और अथी भी बढ़ पैसे भी बढ़े पैसे कहाँ कमे हैं इतना गाड़ी घोड़ा बढ़ गए पैसे नहीं कमे है आ गाड़ी घोड़ा में इतने पैसे ले लेते हैं सभी अब कहैं जाते हैं जैसे मुज़फ़्फ़रपुर जाना तो बस से त रिक्शा ले लेते हैं जैसे ऐसे महुए जाना है डेढ़ सौ रुपया लेते हैं एक आदमी के त जितने गाड़ी है उतने महँगाई बढ़ गए गाड़ी घोड़ा में सुवधा तो है वहें पर महँगाई बढ़ गए पैसा बढ़ गए जितने गाड़ी घोड़ा है उतने पैसे बढ़ गए कोई तो यह है छोड़ते नहीं है दो रुपया ओर जो अब दो रुपया के बदला में तीन रुपया दो तो हुज्जत है इसीलिए जो कहते हैं तीस तो तीसे लो भाई चालीस है तो चालीस ले लो फिर समय से तो पहुँचा दो समय से पहुँचा देते हैं और देखिए गाड़ी घोड़ा जितने हैं उतने महँगाई बढ़ गई तो बिहार में क्या कमी है तो कुछ नहीं और सारे पैसे बढ़ गए गाड़ी घोड़ा क टनेन है ट्रेन में भी पैसे ज्यादे है बाहर भी जाओ तो पैसे हैं अगर यह सब में घूम लो जब भी पैसे हैं जितने गाड़ी है उतने कम पर गए पैसे पैसे तो ज़्यादा लग रए हैं कम तो हो नहीं कम तो होना